आज हम कहना चाहेंगे कि समय के साथ बिहार के समाज में महिलाओं की भूमिका काफी बदल चुकी है पहले

और महिला

काफी अंतर दिखाई देती थी लेकिन आज हर क्षेत्र में महिलाएँ आगे भागीदारी होती है वो शिक्षा में हो या कोई खेल कूद में हो या किसी भी विभाग में हो महिला का स्थान होता है आज

बालिकाएँ बढ़ चढ़ कर विद्यालय जाती हैं और ज्ञान हासिल करती है खेल कूद में भाग लेती हैं और अपना सर्वोच्च स्थान प्राप्त करती हैं आज महिलाएँ आँगनबाड़ी केंद्र है आशा बहू है शिक्षिकाएँ हैं ये सभी बिहार की महिलाएँ हैं जो हर क्षेत्र में पुरुष के साथ आगे बढ़ रही है क्योंकि जिस परिवार में महिला शिक्षित सुदृढ़ होती है उस समाज का विकास होता है और आगे बढ़ता है महिलाएँ आज संगीत के क्षेत्र में भी काफी आगे बढ़ चुकी है और अपना सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर चुकी है समान हकदार महिलाएँ होती है समान वेतन भी उसे मिलती है पुरुस से हर छेत्र में वह बराबरी रहती है हर खेलों में भाग लेती हैं यही बिहार की महिलाओं की है